हम जे समयमे बनारसमे अध्ययन करैत छलहुँ ओहि समयमे ज्योतिष विद्याके प्रति हमर ललक जागल ज्योतिष विद्यामे ग्रह नक्षत्र कोना कोना ग्रहके फल होइत छै कोना कोना नक्षत्र की प्रभाव डालए छै आँधी तूफान किया आबय छै बारिशक की विज्ञान छै एहि सबकेँ बारेमे जानकारीके लेल हमरा बड़ा जिज्ञासा छल तकर ओहिठमा किशोर झाजी एकटा रहथिन हुनकर मार्गदर्शन भेटल हुनका माध्यमसंँ हम बहुत सारा ज्योतिषके ग्रंथके अध्ययन केलहुँ जेना मुहूर्त चिंतामणि जातक पारिजात जातक वर्णम इत्यादि लघु पराशरी मध्य पराशरी ई सब जतेक भी ग्रंथ छलए ज्योतिषके आधारित सबकेँ अध्ययन केलहुँ जाहिमे कि बहुत रूपसंँ हमरा खगोलके बारेमे ज्ञान भेल जेना मेघ ढ़नकै छै चमकै छै तऽ चमक जे छै ओ चमक पहिने चमकै छै फेर मेघ ढ़नकैए तऽ चमक जे छै से प्रकाशके गतिके प्रेरणा दए छै जे प्रकाशके गति पहिने तेज छै ध्वनिके गतिसंँ ई बोध ओहि समयमे हमरा रहए लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिसंँ ओकरा नहि समझि पाबिऐ लेकिन ई देखिऐ जे मेघ चमकलै तेकर बाद ढ़नकलै एकर तात्पर्य छै जे निश्चित रूपसंँ प्रकाशके गति जे छै ध्वनिक गतिसंँ तीव्र होइत छै एहि प्रकारसंँ जे खगोलीय घटना छै जेना चंद्रग्रहण छै सूर्यग्रहण छै एकरा सबक आध्यात्मिक स्तर पर अपना सब पहिने बहुत सारा राहु केतुके माध्यमसँ कहानीके माध्यमसंँ बुझय छलिऐ जेना राहु ग्रसित कए लेलकै सूर्यके तऽ सूर्यग्रहण भए गेलै चंद्रमा ग्रसित केलकै तऽ चंद्रग्रहण भए गेलैए परंतु एते बढ़िआँ विज्ञानके नहि बुझैत रहिऐ जे ई खगोलीय घटना छै जाहिमे कि पृथ्वी चंद्रमा आओर सूर्यके बीचम जे कोना आबए छै जेकर कारणकि चंद्रग्रहण आ सूर्यग्रहण होइए ई मध्यके व्यवस्थाके जहन बादमे ज्योतिषके अध्ययन केलहुँ ओहि समयमे बुझलहुँ ओकर बाबजूद सूर्य चंद्र शुक्र मङ्गल बुध इत्यादि जते भी नवग्रह यऽ ओ नवग्रहके प्रभाव मानव जीवन पर ही नहि सम्पूर्ण पृथ्वी पर कोना कोना पड़ै छै सम्पूर्ण ब्रमाण्डमे कोना ओकर प्रभाव पड़ै छै एहि स्तरके समझलहुँ जेकर माध्यमसंँ देखए छियै जे वृक्ष इत्यादि सब चीज सूर्यके प्रकाशसंँ प्रफुल्लित रहैत छै फल दए यऽपुष्प दए यऽआ फेर जहिना ओकर मौसमके अनुकूल प्रतिकूल होइत छै तऽ ओना पुष्पम गिरऽ लागए छै मुरझाए लागल छै फल पाकि गेल इत्यादि इत्यादि ई सब खगोलीय घटनाके प्रेरणा हमरा बनारस से ही ज्योतिषके अध्ययनमे भेटल